हैलो जय झूलेलाल जी ॿुधायो छा तकलीफ़ु आहे तव्हां खे मां ठीकु आहियां मज़े में तव्हां ॿुधायो हांजी छा छा तकलीफ़ु अथव छा खाधुव कल्ह अछा ब्लोटिंग वांगुरु थिए थो ब्लोटिंग थिएव थी या एसिडिटी आहे छा आहे एसिडिटी आहे ठीकु आहे कुझु ॿाहिरि जो खाधो अथव हा थी सघे थो थोरो सुबुह जो लेट खाधो हूंदुव इन करे थी सघे थो खाधो टाइम सां त खाइणु ज़रूरी आहे न खाइंदासे त वरी शरीरु कीअं हलंदो ठीकु आहे त तव्हां जी

जी ठीकु आहे मां तव्हां खे हाणे ॿुधायांव थी त हो तव्हां डाइट फॉलो कंदव त आराम थी वेंदो टेंशन न कयो ठीकु आहे त सुबुह जो उथी नेराने नहंसूसुरो पाणी पीओ गिलास ॿ गिलास जेतिरो समुझ में अचेव शुरूअ में पोइ आहिस्ते आहिस्ते वधाइजो ठीकु आहे पोइ सनानु पाणी करे करे थोरो हल्को फ्रूट खणी करे पोइ थोरो योगा आसन कजो जंहिंमे कम्फर्टेबिल आहियो भले प्राणायाम कयो या कपालभांति कयो जेको जेको बि तव्हां खे यूज़ टू आहे उहो थोरो शुरू कयो आहिस्ते आहिस्ते ठीकु आहे पोइ सला जी हा वॉक बि ज़रूरी आहे उहो बि कयो साणु योगा सां अॻिते पुठियां पोइ वॉक कजो ऐं पोइ वरी थोरो दाल खिचड़ी खाओ प्लस सलाद बि खाओ स्प्राऊट ॿ टे ॾींहं भिॼाये रखो पोइ उन खे थोरो हल्को धोई करे पोइ हल्को खाओ मिर्च मसाल्हा बंदि कयो घर जो ई बॉइल खाओ दाल खिचड़ी हुजे जीअं पोइ सूप हुजे पीसो टमाटो गजर विझी मिक्सर में हलाए करे उहो उहो सूप पीओ हा सूप हो ॿाटु पीओ ॿाटु थोरो जवारी बाजरी जो पाउडर खणी पाणीअ में विझी टहिकाए करे उन में लूणु खंडु तुरु विझी उहो पीओ खीरु थोरो अवॉइड कंदव हाली त बेटर आहे थोरो नॉर्मल टेंपरेचर नॉर्मल कंडीशन थिए बॉडी जी पोइ भले तव्हां राति जो शुरू करे था सघो हल्दी मैश विझी राति जो सुम्हण खां अॻु ॿ ढुक बस आहे ॿियो ॿियो भाॼियूं खाओ भाॼियूं बॉइल करे करे थोरो लूणु विझी करे बस इहो एतिरो थोरो घणो तव्हां कंदव न तव्हां खे ॿिनि चइनि ॾींहनि में ई तव्हां खे आरामु वेंदो जेतिरो थी सघे तव्हां फ्रूट्स खाओ जूस खां बैटर खणंदो उन्हनि जो त वधीक वधीक सख़्तु थींदो ठीकु आहे हांजी हांजी जय झूलेलाल जय झूलेलाल